दोश दोदोल बीबीक गोडशें रव्याचे लाडू मुगाचे लाडू पातोळ्यो हॉले गोंस येलापे सोजी मोदक खाजें लाडू जलेबी बोलिनास भात गोऱ्याचे ताट शेवाळ्यो रव्याचे लाडू पायस नेवऱ्यो मुगाच्यो नेवऱ्यो पिटेच्यो नेवऱ्यो शंकर पाळी बुंदीचे लाडू आलेबेले कटकटी